हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा की हमारे क्षेत्र में हमारा क्षेत्र जो है काफ़ी पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है और जिससे पर्यटक लोग आकर्षित होते हैं पर बाहरवा बाहर दूर दूर से पर्यटक लोग घूमने आते है और मैं अपने क्षेत्र के बारे में जैसे बताना चाहूँगा कि यहाँ पर धार्मिक और दर्शनीय स्थल पर्यटकों के मन को लुभाते हैं जैसे जैसे हमारे यहाँ से अगर जैसे बैतूल से बाहर निकले तो आगे चले तो सबसे पहले हम अंध्रा चलाते हैं तो बालाजीपुरम नाम का एक स्थान है जहाँ पर जिसको भारत का पाँचवा धाम भी कहा जाता है वहाँ पर बच्चों के लिए खे खेलने के लिए गार्डन वगैरह की सुविधा है झूले है वाकर है और घूमने के लिए गार्डन वगैरह भी हैं और दर्शन के लिए श्री रुक्मणी बालाजी भी की मूर्ति स्थापना भी है तो अब काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को वहाँ पर आना और टाइम बिताना और भारत का पाँचवा धाम होने के साथ साथ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और दर्शन के लिए और रुकते भी हैं वहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी अच्छी है जैसे होटल वगैरह खाने की व्यवस्था देखी जाए तो खाने की व्यवस्था भी अच्छे से हो जाती है और दूसरी बात करें तो यहाँ से एक हनुमान जी का मंदिर है एक अपने परतवाड़ा अमरावती रोड पर जो काफ़ी चमत्कारी हनुमान मंदिर के नाम से पहचाने जाते हैं और लोग काफ़ी दूर दूर से उसके दर्शन के आते हैं वहाँ पर और दूसरी बात करें तो वहाँ पर हमारे क्षेत्र में पवन चक्की है लोग देखने आते हैं और काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है और चिखलदारा नाम का एक हिल स्टेशन है और मुक्तागिरी है मुक्तागिरी में जैन धर्म के काफ़ी सारे मंदिर हैं और काफ़ी लोग जैसे यू पी बिहार राजस्थान दिल्ली वगैरह से काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं एक पर्यटक की दृष्टि से काफ़ी अच्छा माहौल है और अच्छा लोग महसूस करते हैं यहाँ पर और यहाँ का वातावरण भी काफ़ी अच्छा है तो बहुत अच्छा मानता हूँ कि मैं ऐसे क्षेत्र में रहता हूँ और ऐसे लोग आते हैं लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पर्यटक लोगों को लुभाती है और उनका मनोरंजन करती है